मुंहिंजा पसंदीदा गाना भॻवांती नवाणी जा आहिनि सिंधीअ में जेके तमामु सुठी तरह गाईंदी आहे जे त आर्तियूं लाडा मिक्स गाना गाईंदी आहे तमामु सुठे तरह गाईंदी आहे ऐं एतिरो माना माण्हुनि खे मोहे छॾींदी आहे जो माण्हुनि खां विसरी वेंदो आहे टाइम घणो थियो आ तमामु सुठी ऐं उनजा जेके भक्ति आरती भक्तिअ जा गाना ऐं तमामु सुठी तरह ईअं गाईंदी आहे जो असां सम्झंदा आहियूं भई असां सिंध में वेठा आहियूं या पाकिस्तान में वेठा आहियूं ईअं लॻंदो आहे तंहिंखां पोइ इनखे इन करे पोइ सुठा एतिरा सुठा गाईंदी आहे जो हुनखे सिंधीअ में सिंधी कोयल चवंदा आहिनि ऐं तंहिंखां पोइ मूंखे हिंदीअ जा गाना बि वणंदा आहिनि जेको किशोर कुमार तलक महमुद लता मंगेशकर मुकेश उहे बि गाना तमामु सुठा हूंदा आहिनि इन करे मूंखे हिंदी हिंदीअ में झूना गाना ॾाढा वणंदा आहिनि